ہیلو جی کون آپ سینٹ میورس اسکول سے بات کر رہے ہیں سر میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ ایٹ اسکول میں ہیں اس کا نام سمیر ہے جی سر اس کے کیا نام کہتے ہیں اس کی انگلیش بہت ویک ہوگئی ہے ادھر آکر کے جی اوکے نہیں سر اصل میں کیا مسٔلہ ہے نہ کہ بچے کے پروگریس رپورٹ بھی کچھ خاص مجھے ابھی پرسوں نرسوں میں بچے کے پروگریس رپورٹ کو دیکھ رہا تھا جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے تو سر مجھے جو ہے اس میں کچھ خاص فرق نظر نہیں آیا وہی چیز میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر کہاں پر بچہ کمزور ہے ہمارا جی

اچھا اچھا اچھا اوہو ہاں یہ تو خیر رپورٹ اصل میں بیچ میں کیا ہوا تھا نا میرے بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی تھی اس لیے وہ بیچ بیچ میں ایبسینٹ رہنے لگا تھا سر ہیلو اچھا سر میں یہ کہنا چاہتا کہ سر میرے پاس میری ایک لڑکی ہے اور ان کا بھی ایڈمیشن کروانا تھا سر توکیا نام کہتے ہے مارچ کے مہینے میں تو ویسے کیا نام کہتے ہیں شروع ہوتا ہے وہ جی لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کا سال برباد نہ ہو اور کچھ کلاسیز وہ لے لیں آپ کے یہاں کیا ایسا ممکن ہے آپ کے اسکول ہو جائے گا سر تو اس کے چارج وغیرہ کے بارے میں اگر کچھ آپ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی یا پھر میں کل آپ کے آفس یا پھر میں کل آپ کے آفس آجاتا ہوں سر ہے نا اگر آپ کے آفس میں آجاؤں تو شاید وہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے جی جی جی جی یس یس سر یس سر اوکے سر تھینک یو ویری مچ ٹھیک ہے سر پھر کل آپ سے ملاقات کرتا ہوں اوکے سر تھینک یو